अपन अपन पीढ़ीके अपन अपन विशेषता होइत छै पुरान पीढ़ीमे एकटा विशेषता छलै जे ओ आमदनी जतेक आमदनी होइत छल ओहिमे एकटा हिस्सेकेँ खर्च करैत छलाह आओर बहुत हिस्साकेँ बचा आ भविष्यके लेल बचबैत छलाह लेकिन नव पीढ़ीमे अखन जे देखल जाइत छै ओ जे छै ओ जिअ चाहैत छै वर्तमानकेँ जिअ चाहैत छै यदि ओ दस हजार कमेलक ओ पन्द्रह हजार खर्च कऽ लेत ओकर चिन्ता नहि करैत छै जे पाँच हजार हमरा ऊपर अछि आओर हमर अछि जे पुरानो पीढ़ीकेँ जे एकटा ई जे छलनि भविष्य लेल बहुत बचाबी आओर नव नव पीढ़ीकेँ ई बीमारी छनि जे कमाइसँ बेसी खर्च करी नहि एकटा सामञ्जस्य एकटा मध्यम मार्ग होयबाक चाही भविष्यो लेल बचाउ आओर ओतबे खर्च करू जतेक हमर आमदनी अछि आओर एहिके एहिके लेल ओ तखने हैत जखन हमरा हमसभ दुनू पीढ़ीके बीचक जे सोच छै ओकरा बुझब आओर ओहिपर एकटा नव नव सोचकेँ जन्म देबै आओर ओ नव सोच ई हैत जे दुनू पीढ़ीके जे गु जे विशेषता छै ओकरा मत्यग्रह करी